مالیگاؤں سے جب ہم لوگ بائک پر گئے تھے اورنگ آباد کے لیے تو راستے میں نا بہت زیادہ ہم لوگ کو بہت دشواریاں ہوئیں تو مجھے چیلنج کیا گیا میرے دوست نے مجھے چیلنج کیا کہ بولے یہ راستہ مطلب آپ پار کر کر دکھاؤ تو وہ راستے کو ہم لوگ مطلب بہت ہی ایزی طریقے سے ہم لوگ نے سولو کر کے پار کر لیے لیکن اتنا ہے کہ راستے میں گڑھا وغیرہ بہت زیادہ تھا روڈ بھی بہت زیادہ پرانی ہے جس سے مطلب کوئی بھی بائک سوار کو بہت تکلیف ہوتی ہے ادھر سے بائک چلانے میں اور عام طور سے فور ویلر کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے فور ویلر ہے اور جو بسیز چلتی ہے ٹریولس وغیرہ ان کو بہت زیادہ دشواریاں آتی ہے اور وہ مطلب روڈ وہ راستے سے چلنے کے لیے وہ راستہ کروس کرنے کے لیے مگر ٹو ویلر سے جو ہم مطلب گئے تھے اور میرا فرینڈ بھی تھا پیچھے ہم لوگ ساتھ میں گئے ہوئے تھے تو ہم لوگ نے بہت ایزیلی طریقے سے اس کو سولو کیا ہے تھا بڑا ہی ہارر ٹائپ کا راستہ وہ مطلب گھاٹ بھی ہے ادھر اور پھر رات کا سمے تھوڑا سا مطلب جو چوری وغیرہ کے ڈر رہتے ہیں جو ڈاکو وغیرہ رہتے ہیں ادھر تو وہ بھی راستہ بہت کٹھن ہے وہ اتنا بھی پار کرنا تو بہت مطلب مشکل تھا لیکن ہم لوگ نے اس کو برابر پار کیے اور تقریباََ ہم لوگ چار پانچ سے چھ گھنٹے میں ہم لوگ اورنگ آباد مالیگاؤں سے اورنگ آباد ہم لوگ کو پہنچنے میں کم سے کم پانچ چھ گھنٹہ لگا تھا آئی تھنک